आसामाव सोलोंथाइनि बाद बिथिङाव बहुद मोजाङैनो जौगाबोनो जौगाबोगासिनो दङ गोदो जोंनि समाव बहुद खममोन फरायनाय सोलोंथाइनि बिथिङाव बहुद खस्थ' जानोगोनां जायोमोन जों गोजान गोजान स्कुलाव थांनानै फरायहैनोगोनां जायोमोन दिनै गाबोन आसामाव सोलोंथाइनि थाखाय बहुद गोरलै जाबोबाय मोजां मोजां स्कुल ओंखारबाय मोजां मोजां फरायसा गथ'फोर ओंखारबाय बिसोरनि थाखाय दिनै गाबोन बहुद मोजाङैनो सुबिदा जाबोबाय बेफोर सुबिदाखौ लानानै गथ'फ्रा गाव गावसोरनो गोसो होनानै मोजां फरायोब्ला मोजाङैनो मोजां फास खालामलांनो हायो गोदोनि दिनाव बहुद खस्थ'नि गेजेरजों जों फरायसालियाव फरायहैनो गोनां जायोमोन बेफोरबायदि फरायहैनानैबो जोङो गावनि रोंगौथिखौ जेसेबां लानोगोनां खस्थ'हैब्लाबो जोङो रोंगौथिखौ सोलोंथाइखौ लानो गोनां जाबाय दिनै गाबोन बहुद गोरलैयैनो आसामाव सोलोंथाइखौ लानो हायो न'आव खाथि खाथिनो स्कुल फरायसालि इउनिभारसिटि कलेजफोरा खाथि खालायावनो दङसै सिगांनि बायदि खस्थ' खालामनो गोनां गैला मोजाङैनो गाव गावनो सोलोंथाइखौ लानो हायोब्ला गाव गावनिनो मोजां गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हायो कलेजफोर इउनिभारसिटिफोरा दिनै गाबोन खाथियावनो दङसै बेफोरबायदि एसेबां गोजानाव थांनोगोनां गैला खस्थ' खामनोगोनां गैया खाथियावनो थानानै न' उसुंसेयावनो थानानै गावनि सोलोंथाइखौ लानो हायो गथ'फोरा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बहुद गियान आरजिनो हायो गावनि रोंगौथिखौ जों दिन्थिलांनो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो नियम निथि गावनि गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हाया सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो गावनि रोंनायखौ जोङो आवगायलांनो हायो सोलोंथाइ दिनै गाबोन आसामाव बहुद गोरलैयैनो सोलोंथाइ जौगालांनो हाबाय दिनै गाबोननि गथ'फोरा बहुद मोजां मोजां फरायनाय जाबोबाय मोजां मोजां पारसेन्ट लानो हानाय जाबोबाय गोरलैयैनो सोलोंथाइखौ लानो हानाय जाबोबाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानो थांब्ला जों बहुद खस्थ'नि गेजेरजों सोलोंथाइफोरखौ लानोगोनां जायोमोन दिनै दिनै गाबोननि गेजेरजों जोङो गथ' गथायफोरा मोजाङैनो सोलोंथाइ लानो हायो खाथि खालायावनो स्कुल कलेज दङ गावनि रोंगौथिखौ मोजाङै सोलोंनानै फरायनानै दिन्थिलांनो हायो आवगायलांनो हायो गोदोनि बायदि इफोरबायदि एसां खस्थ'नि गेजेरजों लिरनो फरायनो गोसो होनानै मोजाङै फरायलांब्लानो गाव गावनि रोंगौथिखौ लानो हायो आवगायलांनो हायो मोजाङै फरायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ जों लालांनो हायो बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे आवगायलांनांगौ समखौ नेनानै थायोब्ला गाव गावनिनो बहुद लस जालांनो हमो समजों लोगोसे आवगायलांनायजों लोगोसे फरायलांनो लिरलांनो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि आसामाव दिनै गाबोन बहुद गोरलैयैनो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो सोलोंथाइ लानो हायोब्ला गाव गावनि थाखायनो जोबोद मोजां जायहा सोलोंथाइ गैया बेफोरनि गियान आरिफोरा बहुद खम जायो साननाय हनायफ्रा बहुद अबहेला जालाङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मानसिया साननाय हनाय गोग्गोम देहा गोसो गोजौ आवगायलांनो हायो बेफोरबायदिनो सुबुंफोरा मोजां गियान सोलोंलांनो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुंफोरा गुबुननि साननाय हनायफ्रा बहुद गोरोन्थि जालांनो हमो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सुबुंफोरा मोजां गियान आवायलांनो हायो बिदिनो फरायनायनि नांथारगौ लिरनाय गैयाब्ला गाव गावनि मोजां गोग्गोम देहा गोसो मेलेम जिबिआरि फाहामनो हाया सुबुं माखासेफोरा सोलोंथाइ नांगौ दिनै गाबोन जोङो आसामाव सोलोंथाइआ गोरलैयैनो जौगाबोनो हमबाय जोंनि खाथि खालायावनो जोंनि कलेज इउनिभारसिटिफोरा दङसै बेफोरखौ गोसोआव मोजाङै गावनो गोसो होनानै फरायनायनि गेजेरजों जोङो कलेजफोराव फरायलांनो हानाय मोजां मोजां ड'क्टर इन्जिनियार जालांनो थाखाय फरायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा बेफोरबायदि मावलांनो हाया सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जेब्लायबो जौगालांनो हायो आग बारायलांनो हायो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंहा गावनि गासै सुबुंखौ लानानै गावनि गोसो गोग्गोम मोजां कालचारफोरखौबो गासैखौबो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों देखायलांनो हायो लिरनाय फरायनाय गैयाब्ला जोंहा जेबो आवगायलांनो हाया दिनै गाबोन जोंनि आसामाव जोबोद मोजाङैनो जों सोलोंथाइफोरखौ लालांनो हायो